ٹر کی ویب سائٹ یا ایپ پر جائیں جیسے اگر آپ ٹیلینور زوم جیز یا یو فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ تو اس کے مطابق ان کی آفیشیل ویب سائٹ یا موبائل ایپ کھولیں ڈیچارج ہسٹری یا ٹرانزیکشن اسٹیٹس سیکشن تلاش کریں یہ سیکشن آپ کو آپ کی حالیہ ڈیچارج کے تفصیلات دکھائے گا در زیل معلومات فراہم کریں ٹرانزیکشن آئی ڈی جو آپ کو پیمنٹ کے وقت ملی تھی پیمنٹ پلیٹ فم مثلاً ایزی پیسہ زیشکیش یا بینک اپنے موبائل نمبر کی آخری چار ہند سے تصدیق کا بٹن دبائیں اب سسٹم آپ کی تفصیلات چیک کرے گا اور بتائے گا کہ ریچارج کامیاب رہا یا نہیں اگر پھر بھی مسئلہ رہے تو موبائل آپریٹر کسٹمر سروس سے رابطہ کریں اور انہیں یہ تفصیلات دیں